हमें बच्चों को हिन्दी भाषा सिखाना ज़रूरी है क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय से ही सबसे पहले वे अपनी माता से माँ शब्द कहेना सीखता है यदि हम भारत देश में निवास कर रहे हैं वह निवास करने के बाद यदि हम हमारे बच्चों को दूसरी भाषा अंग्रेज़ी माध्यम में यदि शिखाना चाहेंगे तो वे बालक आज जो भाषा हम सिख रहे हैं वे बड़ा होकर माता को जिसमें हम हिन्दी में माता बोलते हैं जब वे माँ को मदर बोलेगा तो उस मदर का प्रयोग अलग रिवाज से किया जाएगा लेकिन यदि वे माँ बोलेगा तो माँ में एक आत्मीयता का भाव जागृत होगा बच्चे जब बड़े होते हैं तो वह अपने माता पिता को जानते हैं कि उन बच्चों को जब माँ सिखाया जाता है पिता सिखाया जाता है उसको अपनी मात्रभाषा में हिन्दी में ज्ञान दिया जाता है तो बच्चा बड़ा होकर भी उन संस्कारों को अपने जीवन में उतारता है आज हम विदेशी भाषा को अपनाते ज़रूर हैं लेकिन विदेशी भाषा में मदर फादर का एक अलग रूप हमें देखने को मिलता है हमारी भारती संस्कृति में माँ और पिता का स्थान सर्वोपरि होता है जब बालक धीरे धीरे बाल अवस्था से अपने ऊपर पहुँचता है तो उसे इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि माँ और पिता ने मुझे क्या सिखाया वे बड़ा होकर निश्चित रूप से हमारी जो राष्ट्रभाषा हिन्दी है उस हिन्दी भाषा को वे जानता है हमें कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जब हिन्दी को नहीं लिख पाते हैं तो अंग्रेज़ी में जब उस पत्र को लिखते हैं तो पत्र वे हिन्दी में नहीं लिख पाते लेकिन अंग्रेज़ी भाषा को जब वे इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार कर लेते हैं यदि उनसे कहा जाए कि आप एक हिन्दी में अपना लेख प्रस्तुत कीजिए या हिन्दी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग कीजिए तो बच्चे उस अंग्रेज़ी माध्यम में हिन्दी भाषा को बोलना नहीं जानना चाहते अतः मैं सभी से यह बिनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वे हिन्दी भाषा को अपनी मात्रभाषा समझकर सभी काम चाहे वे कालेज में हों चाहे इस्कूल में हों चाहे कार्यालयों में हों हिन्दी भाषा में ही प्रयोग करें तो अति उत्तम होगा